औ हेल्ल' औ नों नों आसामनि ना ए आं नै बेंगलनिलै ओमफ्राय नों गय गायोना नों गय गायोना गायाबा औ औ औ औ बिफां औ गायनो रोंङो ना रोङा नोंलाय ओमफ्राय औ औ औ ओमफ्राय नोंसोरनियाव गय फुलिया बेसेबां बेसेबां लायो नोंसोरनि आसामाव दामा बेसेबां लायो फांसेयाव पन्सास थाखा लायो ओमफ्राय सल्लिस ओमफ्राय सानसेयाव फांबेसे गायनो हायो नोंलाय हा गोरा गुरै दं ओमफ्राय मा बायदियाव साबसिन जायो मा बायदि हायाव साबसिन जायो हास्राव ने ओमफ्राय नोंसोरनियाव बेमार जादोंना जायाखै गयालाय नोंसोरनि आसामाव जादों ओमफ्राय बेसेबां बेसेबां फाननो हायो फिथाइखौ नोंसोरनियाव बाजाराव लाङो ना न'निफ्राय हरो नोंसोरलाय एरैथिं हैयो बाजाराव बाजारबा ने जोंनिसिम लाबोबायोबा बेसेबां मोनगोन जोंनिथिं जागोन ना जाया बेंगलाव नोंसोरनि आसामनि गया जागोन ने बेसेबांनि बेसेबांनि होफैनो हागोन नोंसोरलाय ओरैनो जेनेबा हाजार दालसोबा एक हाजार दालसो नांगौमोन आंनो मोनोबा

औ बेसेबां दाल होफैनो हागोन पन्सास थाखा लागोन ने ओमफ्राय बिगासेयाव बेसेबां खय दाल गायो नोंसोरलाय सय हाथ लानांगौब्रा ना सय हाथबा आरायस' दाल ने दस हाजार दस बिगासो गायजागोन दा माखासे गेजेर गेजेर दस्रा बिफां गायदेरगोनब्रा आङो साहा बिफां गायगोन थेजपाथ जाबाय ना थाब थाब लाबोनो हागोन दंखायोदा फुलिया दा गायजायोदा औ दे दे होनबालाय आं नोंजों दाहाय रायज्लाय हरफिनगोन दे मोजांनो दे औ दे आं नोंजों दाहाय रायज्लाय हरफिनगोन दै दे